हँ हमे कूलर लेलियै ऊषा कंपनीके ऊषा कंपनीके कूलरमे बहुत हवा तऽ बहुत सुन्दर दै छै मगर ओहिमे बहुत सेवा करय पड़ै छै जल पानि दिअ पड़ै छै पानि देलाके बाद ठण्ढा अबै छै आ नहि पानि दै छियै ठण्ढा नहि आबै छै तब कूलर लेलियै कूलर घरमे लागल छै बिजली बिलो बेसी उठै छै आ कूलरमे पानि दए कऽ हवा चलै छै नहि दै छियै पानि तऽ नहि चलै छै आ हवा बहुत ठण्ढा दै छै हवा से ऊषा मशीनके कंपनीके कूलर छिकै बिजली लगै छै ओहिमे बिजली बिल बेसी लगै छै सभकिछु बढ़िआँ छै आ अथि की कहै छै मशीन सिआइयो मशीन छै सिआइयो मशीनसँ काम होइ छै ठीक छै मैक्सिओ मसाला लेलियै मैक्सिओ मसाला ऊषे कंपनीके छिकै